हां जी घूमने दा ते मिगी बड़ा गै शौंक ऐ बचपन कोला गै लेइयै जेल्लै गर्मी दियां छुट्टियां पड़ पौंदियां हां में ते मम्मा पापा गी आखदी ही मिगी घूमान लेई जाओ घूमने दा मिगी बड़ा गै शौंक हा मेरा मन करदा हा में पूरी दुनियां घूमी आं मेरे घरै आह्ले मिगी बस भेजन तां ते सारें कोला दा पैह्लें में कश्मीर गेई ही कश्मीर मिगी बड़ा शैल लग्गेआ उसलै उत्थें डल लेक च गेई शकारे च बैठी ते मिगी बड़ा मजा आया शकारे च पूरा बैठियै घूमे डेढ दो घैंटे घूमे शकारे च बैठे उत्थें असें मक्क खाद्धी हाउस बोटां दिक्खियां लोग दिक्खे इन्ना शैल सारा उत्थूं दा कि मजा आई गेआ बड़ा शैल ऐ कश्मीर शैह्र ते उत्थें अस रुके होटलै च घूमे पैह्लगाम गे इन्ना सोह्ना पैह्लगाम होटल च रुके उत्थें साढ़े होटल कोल ही उत्थें इन्ना सोह्ना व्यू ऐ उत्थूं दा उत्थें ठंड बड़ी ठंड ही अस जून जुलाई च गे हे इत्थें जम्मू गर्मी ते उत्थें इन्नी गर्मी चार चार स्बैट्टरां पाइयै बी ठंड लग्गा दी ही ते फिर उत्थें असें मैगी खाद्धी झूले लैते इन्ना सोह्ना नजारा मन गै निं हा करा दा उत्थुआं बापस आन दा ते फिर उत्थूं दा अस गे गुलमर्ग गुलमर्ग बी गे उत्थें गंडोले च बी बैठे उप्पर गे घोड़ा दा बी घोड़े दी बी सवारी कीती उप्पर गे लेक दिक्खेआ इन्ने खुल्ले खुल्ले मदान इन्ना शैल कि बंदे दा मन गै निं करै उत्थुआं घर आने दा उत्थुआं दा असें स्टावरियां बी लैत्तियां ते खरगोश गी दिक्खे इन्ना प्हाड़ू इन्नी हरी हरी प्हाड़ हरियाली मजा आई गेआ इन्ना सोह्ना सोह्ना उत्थूं दा व्यू हा कि मजा आई गेआ ते फिर उत्थुआं दा आई गे अस घर ते फिर अगली बारी अस गे डल्होजी उत्थें डल्होजी इन्ना सोह्ना उत्थें खजेयार दे इन्ना शैल व्यू प्हाड़ प्हाड़ धुंद पेदी बड्डे बड्डे पेड़ इन्ना सोह्ना उत्थें एह् ऐ कि कुल्लै बरखा आई सकदी ऐ सानूं पता निं ऐ उत्थें छत्तरियां उत्थें भाई खड़ोते दे होंदे छत्तरियां लेइयै उ'नेंगी पजांह् रपेऽ देओ ते छत्तरियां लेई लैओ जिन्ने मर्जी टाईम बास्तै घूमो फिरो उत्थें इक लेक बी ऐ इन्ना सोह्ना खुल्ला मैदान इन्ना शैल व्यू के थोआढ़ा मन निं करग उत्थुआं घर आन दा इन्ना सोह्ना सोह्ना व्यू ऐ उत्थूं दा

ते चिंतपुर्नी पुज्जे चिंतपुर्नी जाइयै असें माता दे दर्शन कीते इन्ना सोह्ना माता दे दर्शन करन जाओ पैह्लें इन्ना बजार ऐ उत्थें भवना च बजार ऐ फिर अग्गें जाओ माता दे दर्शन करो इन्ने शैल दर्शन कि रूह् खुश होई गेआ उत्थें जाओ थोह्ड़ी देर बवो थोह्ड़ी देर माता दे मत्था टेको ते फिर उद्धरों बाह्र आओ मते सारे लोग उत्थें कड़ाह् शड़ाह् चढ़ांदे न आंदे टाइम बच्चे आस्तै चूड़ियां शूड़ियां बड़ा दकाना न तुस समान लेई सकदे ओ फिर ओह्दे बाद अस अग्गें गे बगलामुखी माता बगलामुखी माता दा तुसेंगी पता गै होना किन्ना प्रसिद्ध मन्दर ऐ कि उत्थें सारी बुरी नजरां चों जो बी होंदा ऐ सब कुछ उद्धर दूर होई जंदा ते बगलामुखी माता ते उत्थें पीले वस्त्र ही चढ़दे माता गी ते परशाद बी पीला ते उत्थुआं जेह्ड़ियां खम्मनियां होंदियां ओह् बी पीलियां ते उत्थूं दे लोग हवन बी करदे जियां बड्डे बड्डे लीडर होंदे जां कोई बी अपना कम्म रुके दा होऐ उसी कम्म गी पूरा करने आस्तै उत्थें लोक हवन बी करांदे न बड्डे बड्डे जग होंदे न बड़े बड़े घैंटे आस्तै बी होंदे न बड़े बड़े पैहे बी लैंदे न अपनी अपनी शरधा कन्नै जिन्ना बंदा करी सकै उन्ना होंदा उत्थें जाइयै उद्धर भंडारा बी लगदा ऐ ते उत्थें इक प्रचीन शिवजी भगवान दा मन्दर बी ऐ आखदे बड़ा साल पराना मन्दर ऐ ओह् शिवजी जेहा बड्डा शिवलिंग ऐ उत्थें

खाने पीन ते उत्थें बी बड़ियां चीजां न जे मर्जी खाई लैओ ते उत्थें इन्नी शांति उत्थें बी बड़े झूटे न ते कन्नै झूटे बी हैन ते कन्नै तुस जेल्लै उद्धर बरफ पौंदी ऐ ते बरफ दा ते नजारा ही बक्खरा ऐ उत्थें अस गे हे सर्दियें च गै गर्मियें च गे हे उत्थें बर्फ पेदी ही इन्नी शैल चिट्टी चिट्टी बरफ पेदी होर ओह्दे उप्पर स्कींग करो झूटे लैओ इन्ने शैल शैल झूटे बने दे उत्थें छड़े बर्फ उप्पर लैन आस्तै झूटे लैओ होर खान पीन दी कोई चिंता निं हट्ट लैओ उत्थै अपना ते हट्ट च रवो ते झूटे लैओ मजे करो उत्थें पत्नीटॉप घूमो मजे कन्नै उद्धरा दा नजारा बड़ा शैल ऐ ओह्दे कोला कुद्द ऐ कुद्द जाओ कुद्द दी मठाइयां बड़ियां फेमस न पतीसे मठाइयां बड़ियां फेमस न कुद्द दियां उत्थें जाओ ते कन्नै हून अस तुस दिक्खेआ जाए ते साढ़ा जम्मू शैह्र बी बड़ा सोह्ना ऐ घूमने आस्तै जम्मू गी साढ़ी गी सिटी ऑफ टैंपल्स आखदे म मन्दरें दा शैह्र इत्थें बी बड़े मन्दर न जियां रघुनाथ मन्दर होई गेआ कोल कंडोली मंदर ऐ चीची माता ऐ ते कन्नै बाह्वे माता साढ़ी इन्नी मश्हूर वैश्णो देवी माता दा मन्दर ऐ ते कन्नै नौ देवियां होर बी पिंडी देवी बड़े मन्दर न इत्थें बी घूमने आस्तै बड़ा शैल ऐ तुस घूमी सकदे ओ जिन्ना तुसें घूमना होऐ बड़े मन्दर न होर घूमने आह्ली जगह् बी बड़ियां न ते मन्दर बी बड़ा ऐ साढ़ा जम्मू शैह्र बी लोग ते उत्थें घूमने आह्ली जगह् बड़ियां न जियां कि तुस लेई लैओ बैष्णो देवी गी बैष्णो देवी माता दा मन्दर जाओ पैह्लें चढ़ाई चड़ो चढ़ाई चढ़ियै जाओ उप्पर ते जाइयै उप्पर माता दे मन्दर जाओ उत्थें जाइयै सारी थकान दूर होई जंदी ऐ इन्ना शैल माता दा भवन ठंडा ठंडा भवन उत्थें उप्पर माता दे भवन ते बारां म्हीने उत्थें ठंड रौंह्दी ऐ इन्ना शैल भवन ऐ उत्थै माता दे दिक्खियै रूह् खुश होई जंदा बंदा आखदा हून इत्थें गै रौह्चै हून घर निं जाच्चै ते जेल्लै नवरात्रे होंदे न उत्थें होर इन्ना सजावट होई दी होंदी ऐ कि बंदा आखदा स्वर्ग उप्पर एह् ई स्वर्ग ऐ होर कुछ निं ऐ ते फिर आई जाओ ते हून अस चलचै बाह्वे माता बाह्वे माता दे इन्ना परानी पिंडी बाह्वे वाली माता इत्थें किन्नी मश्हूर ऐ परानी माता दी पिंडी ऐ उत्थें बी जाओ बाह्र दकानां शकानां अन्दर जाओ माता दे मत्था टेको उत्थें बी इयांं माता दा रूप ऐ साक्षात माता रानी आंदी ऐ उत्थें उत्थें बी शैल ऐ जाओ माता दे मत्था टेको आशीर्वाद लैएओ ते फिर आई जाओ हून अस गे हे कुछ देर पैह्लें अस गे हे वृंदावन वृंदावन दी ते तुस गल्ल गै मत पुच्छो इन्ना सोह्ना शैह्र कृष्ण भगवान दा शैह्र उत्थें घूमने दा जेह्का मजा हा ना ओह् मजा कुदै बा निं ऐ इन्ने शैल मन्दर उद्धर कृष्ण भगवान बांके बिहारी मन्दर राधा मंदर जी दा इन्ना सोह्ना रंग मैह्ल रंग मैह्ल दे बारे च ते तुसेंगी पता ही ऐ कि साक्षात भगवान राधा रानी कृष्ण जी होर उत्थें आंदे न ते रास रचांदे ते इन्ना शैल मन्दर ऐ ओह् कि मन निं करदा थोआढ़ा वृंदावन तों आन दा मन गै निं करदा बस